हमर गाँवमे मीडियावाला बहुत अच्छा छै जँ हमर गाँवमे कोइ काण्ड होइत छै कोइ झगड़ा झंझट होइत छै तऽ ओकरमे आ जाइत छै मीडियावालासभ आओर पुल पुलिआ नहि बनैत छै जहाँ जल जमाव रहैत छै वहाँ आय छै मीडियावालनसभ आओर अच्छे अच्छे खबरि छपैत छै हमर गाँव बहुत हमर गाँवमे बहुत मीडियावाला आबैत छै पढ़ाइ लिखाइके मैटरसँ जो कुछ करैत छै मीडियावाला भी आबैत छै हमर गाँवमे आओर जल जमाव इसभ जे होइत छै बारिश वारिश अच्छा अच्छा खबर मीडियावालनकेसँ पहुँचि जाइत छै हमर गाँवमे